घरमे काज काम कएलहुँ काज काम कएलाके बाद काम कएलाके बाद कामो कएलहुँ मोन केलक से जाइ छी तीरथ घुमैलए आइ गेलहुँ ओइ तीरथ बिहान गेलहुँ ओहि तीरथ बिहान गेलहुँ ओहि तीरथ घुमैलए कहलहुँ तीरथे घुमैमे हमरा मोन लगैए काज काम तऽ हेबे करतै जिनगीभरि कनि तऽ तिरथो बिरथो घुमि लिअऽ से आइ गेलहुँ ओ सिमरिये गेलहुँ आइ झमटिये गेलहुँ आइ झमटियेधाम गेलहुँ ओकर बाद बाबाधाम गेलहुँ त्रिकुट पहाड़ गेलहुँ तपोवन गेलहुँ तब तऽ तीरथ घुमैमे बहुत अच्छा लगैए मोन लगैए घुमैमे सबजगह तीरथ जाइ छी घुमैलए तऽ बासुकीनाथ जाइ छी बासुकीनाथ घुमै छी तकर बाद बासुकीनाथसँ गेली तब गेली बैजूबाबा हिआँ गेली घुमैलेल बैजूबाबासँ घुमिकऽ अएलहुँ तऽ फेर बासुकीनाथ बासुकीनाथसँ तपोवन गेलहुँ तऽ तीरथ घुमैमे सिमरिया गेलहुँ झमटिया गेलहुँ काशी गेलहुँ प्रयाग गेलहुँ राजगीर गेलहुँ से कुशेश्वर गेलहुँ ईसब गेलहुँ घुमैमे तऽ बहुत नीक लागैए